हाँ हम बीमारियों से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे उपाए करते हैं बीमारियों से बचने के लिए हम हमारे रहने वाले जगह को स्वच्छ बना कर रहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं अच्छा पानी पीते हैं और अगर स्वस्थ रहने के लिए हम स्थानीय तरीके भी करते हैं तो उनमें भी हम बहुत सारे योगदान देते हैं जिस तरीके से हम स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें मुख्यता है साफ सफाई हमारे आस पास हम गंदगी नहीं फैलने देते हैं क्योंकि गंदगी गंदगी से ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं